دہلی میں قانون نظام جو بڑا بیکار ہے جی اصل میں کیا ہے یہاں تو دہلی کے جو چیف منسٹر ہوتے ہیں ان تک کو نہیں چھوڑا جاتا ہے اور ان کی بھی ڈیٹ پہ ڈیٹ ڈیٹ پہ ڈیٹ ڈالی جاتی ہے ایک ہمارے دہلی میں چیف منسٹر تھے ان کے نیچے منیش سسودیا جی تھے ان کی بچارے کی ایک ڈیڑھ سال سے ڈیٹ پہ ڈیٹ ڈیٹ پہ ڈیٹ ہی پڑی جا رہی ہے ان کو ریلیز ہی نہیں کیا جا رہا ان پہ گھوٹالے پہ گھوٹالے گھوٹالے پہ کوئی کیس نہیں ہے ان کے اوپر پھر بھی ڈیٹ پہ ڈیٹ پڑی جا رہی ہے ان کی ان کا کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے کیوںکہ یہاں کا جو نظام ہے دہلی کا دہلی کا جو نظام رہتا ہے وہ سنٹرل گورمنٹ جو ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور سنٹرل گورمنٹ جو چاہے وہی ہوتا ہے اور وہی ہو رہا ہے یہاں پر یہاں کا جو قانون ہیں بالکل بیکار ہے کچھ کہہ نہیں سکتے بس سنٹرل سرکار کی چل رہی جو بھی چل رہی ہے اور اب چیف منسٹر کو یہاں سے لے کر گئے اب منیش سسودیا سنجے سنگھ ان سب کو اریسٹ کر رکھا ہے یہاں عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے دہلی میں دہلی کی اسٹیٹ جو ہے راجدھانی تو ہے ہی ہے ساتھ میں ایک اسٹیٹ بھی ہے ٹیریٹری اسٹیٹ ہے یہ تو یہاں بھی ایک چیف منسٹر ہوتا ہے ان کو اندر کر رکھا ہے ان لوگوں نے چیف منسٹر تو باہر آنے والے ہیں لیکن بچارے جو منیش سسودیا ہیں ان کو ابھی اندر رکھ رکھا ہے انہوں نے سنجے سنگھ پہلے آ چکے ہیں ووٹ پڑنے والے ہیں پچیس مئی کو یہاں پر ووٹ ہیں اس لیے پتا نہیں کیا سوچ رکھا ہے سرکار نے یہاں کی